دِلّی میں بہت سارے کھیلوں کو فولو کیا جاتا ہے اور اُنہیں کھیلا بھی جاتا ہے اور اُنہیں بہت پسند کیا جاتا ہے جیسے کہ دِلّی ہاف میرتھن ریس ہوکی کرکٹ بیڈمنٹن کراٹے اور بائیک ریسنگ ریسنگ جیسے کہ دِلّی میں ہاف میرتھن نئی دِلّی میں منعقد ہونے والا سالانہ ہاف میرتھن فٹ ریس ہے جو دو دو دو ہزار پانچ میں قائم کیا گیا یہ ایک ایل ڈنر بڑے پیمانے میں شرکت والا ایونٹ ہے دو ہزار نو کے ایونٹ میں تقریباً اُنتیس ہزار رنرس کو اپنی طرف متوجہ کیا جنہوں نے چار ریسوں میں سے ایک میں حصّہ لیا ہاف میرتھن میں سات کلو میٹر عظیم دِلّی دوڑ بزرگوں کے لئے فور پوائنٹ تھری کلو میٹر اور تھری پوائنٹ فائف کلو میٹر ویل چیئرس کے لئے اِسی طرح سے ہوکی میں بھی دو ہزار دس میں مردوں کے ہوکی ورلڈ کپ کی بارہویں قِسط تھی جس کو نئی دِلّی نے اِس ایونٹ کو کی میزبانی کی بننے والا ہندوستان کا پہلا شہر بنا جو اٹھایئس فروری سے تیرہ مارچ دو ہزار دس تک نئی دِلّی کے دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں دو ہفتوں کے لئے منعقد ہُوا اِسی طرح سے کرکٹ کی بات کی جائے تو کرکٹ میں ورلڈ کپ میں ورلڈ کپ میں کرکٹ ورلڈ کپ میں تین شہروں نے میزبانی کی جس میں ایک دِلّی بھی تھا تو بہت سارے ایونٹ یہاں پہ ہوتے رہتے ہیں کرکٹ کے دِلّی میں